अ हेल्ल' औ अइल आसामफुराव बिहु बैसागु बेफोर दानि फेस्टिभेलआथ जागासिनो नोंसोरनिथिंजाय जादोंना जायाखै सोलिगासिनो ना अ माबायदि जादों गिदिर जादों अ जोंनिथिंजायबो अ गिदिर जायो जेरावबो जोंनि बिहु आरो बैसागुआ आसामनि मोनसे गोनांथार फेस्टिभेल ना ओंखायनो जानांगौआनो जायो आरो गिदिर जायो बेसेबां गोबावसिम थागोन नोंसोरनालाय बेसेबां गोबाव थागोन नोंसोरना सप्तासे अ सप्तासेया थाखायो जोंनिथिंजायबो अ थार्टि फार्स्टआव अ अ अ आरो अ आरो बर'फोरना बैसागुआथ' हनै बाउखुंग्रि फेस्टिभेल दं बेयाव फैया गासैबो थांगोनदां गिदिर जादों खुंनाया एबार मोजाङैनो खुंदों गिदिर जादों गोजान गोजाननिफ्राय गेस्ट लिंहरदों मोसाखावरि हान्जाफोरबो गोजाननि फैगोन बयबो गाजा गोमजायै फैगोन राइजो राजाफ्राबो फैबानो जाबाय अ अ अ आरो कम्पिटिसन होलाय लायबावोसोना कम्पिटिसन होलायबावोसो अ अ बिदि कम्पिटिसन होबाबो मोजांसिन जायो मानोना गाजा गोमजासिन जायो बिदिबा मोजां जासिनो आरो अ मोजाङैनो जागोन सोलिगासिनो होमबालाय अ दे होमबालाय बिदिबालाय औ दे